फूल में होता है गुलाब का फूल अड़हुल का फूल कमल का फूल गेंदा का फूल इन सब के फूल से पूजा पाठ होता है उसके बाद लिच्ची लिच्ची होता है अमरूद होता है आम होता है जामुन होता है उसके बाद अनार होता है अंगूर होता है पपीता होता है सब्ज़ी में फिर सब्ज़ी में रोपा जाता है तो भिंडी होता है करेला होता है उसके बाद बैंगन भी होता है शिमला मिर्च भी होता है कद्दू भी होता है

भिंडी भी रोपा जाता है उसके बाद अथि हाँ तो मटर भी होता है सब्जी में डाला जाता है गाजर भी आलू का भी सब्ज़ी भी सूखता है कद्दू भी होता है भिंडी परवल भी होता है और उसके बाद गाजर के भी होता है मिलाकर भी सब्ज़ी होता है करेला भी होता है भिंडी भी होता है रोपा जाता है खेत में पानी पटाते हैं खाद्य भी मारते हैं हरा सब्ज़ी के लिए पालक भी होता है और और कथि कहै छै हरा सब्ज़ी खाने से दिल में सेहत बनता है बाज़ार का सब्ज़ी सूखा रहता है वही के लिए हम बोल रहे हैं अपना खेती में करके अपने उपजा करके खा सकते हैं सब्ज़ी करेला को खाते हैं और जाते हैं भिंडी भी परवल भी बैंगन भी हरा को से खेती करते हैं ताज़ा सब्ज़ी अपना खेत से लाकर घर में इस्तेमाल करते हैं